जी हाँ राजस्थान में कुछ ऐसे लोकप्रिय स्थानीय खाने के स्टॉल हैं जिन्हें पर्यटकों को आजमाना चाहिए जैसे की दाल बाटी चूरमा और प्याज की कचौड़ी मंगोरी और राजस्थान की जलेबी कुछ और भी वस्तुएं हैं जो कि जैसे की लस्सी हुई और भी वस्तुएं हैं जो कि पर्यटकों को आजमानी चाहिए और उनका आनंद लेना चाहिए